शारीरिक व्यायाम अछि जे शरीरसँ जँ जे केओ एक्ट एक्टिभिटी होय ओकरा शारि शारीरिक व्यायाम कहबै शारीरिक व्यायाम अहाँकेँ दौड़लासँ क्रिकेट खेलेलासँ खेतमे काज कयलासँ होइ छै आओर बहुत तरहके एहन शारीरिक व्यायाम छै जे अपनो लोक करै छथि हाथ पएर ऊपर नीचाँ कयनाइ दौड़नाइ छतपर चढ़नाइ उतरनाइ अहाँके सभटा ओहिमे छै आ योगा अछि अहाँकेँ बहुत तरहके बिमारी योगासँ ठीक भऽ जाइ छै पेटके जतेक समस्या छै ओ योगाके माध्यमसँ आराम भऽ जाइ छै ठीक भऽ जाइ छै योगा हरेक इंसानकेँ करबाक चाही योगा अहाँकेँ बहुत फायदेके चीज छियै देश विदेशमे सेहो योगाके प्रचलन भऽ गेल हेँ योगा करै छथि अपनो भारतमे बहुत तरहके योगाके गुरु छथि रामदेब बाबा जेनाकि ओ योगाके बहुत बढ़िआँ माँजल अहाँकेँ जे छै ओ छथि हुनकर योगासँ पूरा देश विदेशमे अहाँके चर्चित अछि योगा सभ मनुष्यकेँ करबाक चाही ओहि योगासँ बहुत तरहके फायदा छै बहुत तरहके बिमारी अहाँकेँ खतम भऽ जाइ छै योरा योगा मानसिक तनाव सेहो कम करै छै शारीरिक बिस विकास सेहो करै छै योगा अहाँके बहुत बढ़िआँ चीज अछि